आं मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे खामानि एबा लिरनाय फरायनायफोरखौ माबोरै सामब्लायो होनब्ला मानोना आं मेथाइ रोजाबनायनि सिगां बैफोर खामानि लिरनाय बायदिफोरखौ मावनानै लाग्रोयो जाहाथे उनाव गोसोबायदियै रोजाबनो हायो मानोना आं फरायनायावबो जोबोद गोसो बेनिखायनो फरायनायखौ सिगांग्रो फरायनानै लाग्रोयो जा फरायनांगौ दं बेखौ फरायग्रोयो आरो फरायखांनायनि उनाव आंहा जिउआव जा खामानि थायो बिखौ आं मावो आरो मावनानै जेब्लानोखि खामानिआ जोबो अब्ला आङो दसेनि उनाव दसे रेस लानानै मेथाइ रोजाबनायखौ रोजाबो आरो आं बिदिनो गुबुनफोरनि गोबां गिदिर गिदिर मेथाइ खनगिरि बिथांफोरनि खननायखौ नायै नायै सोलोङो आरो खनो आंबो गोसो जायो बिथांमोनबायदि मेथाइ रोजाबनानै गुबुनफोरखौ गोसो दुंखांहोनो रंजाहोनो बेनिखायनो आंबो मेथाइ खनो आंबो गोसो जायो बिथांमोनबायदि सासे गिदिर मेथाइ रोजाबगिरि जानो